مہندرا اسکارپیو این ماروتی سجوکی ماروتی سجوکی فرونگس ٹاٹا ہیریئر مہندرا بولیرو مہندرا تھار ٹویوٹا انووا ٹاٹا نیکسن ہونڈا سٹی